अ बुं अ नाइकनिआलाय दङ दंनायालाय बिदिनो मा माबायदिखौ नांगो नाइकनि एइर माबायदि जुथा नाइकनि ना नाइकनि जोंनियाव बिदिनो नाइकनि दङ इदिदासनि दङ आरो पुमानि दङ नाइक इयारनिबो दङ किन्तु बेसेबां दामफोरा बाङाय बुरजा जाहैगोन आरो ना बिदिनो आरो खम दामिनि नांगौबालाय बिदिनो केम्पास आरि दङ बिदिनो फासस'सोफोर गोग्लैगोन आरो नाइकफोरा बिदिनो फास हाजार सारि हाजारसो गोलैगोन बिदिनो जुदि ओं एदिदासआ दङ मोनसे दङ दंनायालाय खिन्थु माबा जागोन आरो ना बेबो थिनि हाजारनि जागोन आरो ना ओं बे आरे माद बारा नङालै आं खमायगोन होनखादों दामखौ बेयो बेसांखौ बायनो थिनि हाजार ना खमायबावदोंसो बेयो थारथिफाइभ हानद्रेद लादों आं नोंखौ थिनि हाजाराव होबावदोंसो आं नै खिन्थु दङ खिन्थु थिनि हाजार लायो आरोना खिन्थु आरो बिदिनो खम दामिबो दङ बिदिनो आरो हाजारसेनि दङ बिदिनो माबा पुमा पुमानि मोनसे दङ दुइ हाजाराव मोनगोन पुमानि मोनसे दुइ हाजारनि दङ पुमानि अ बेलाय आरो दुइ हाजारल'सो बेलाय मा दाम बारा जाखोलै दुइ हाजार ल'सो जागोन बे कुवालिटिया मोजांआनो रा कुवालिटियालाय गानजायो आरोथ' वाटार प्रुफ बावसो बिराद मोजां मिलायगोन नोंजों नाइकनि ओइ दङ खिन्थु बेफोरो आथ हाजारसो थांगोन दांलै ओं आथ हाजारसो थांगोन आरोना बिदिनो दाम गोगसाथार माने बै अरजिनेल माल आरोना दा बिदिनो सेभेन थावजेननि नाइक एयार नांगौ नोंनो सेभेन थावजेननि माने मोनसे दङ फाइभ केनि दङ दंनायालाय ओं फाइभ केनि फाइभ केनि नांगौबालाय आं नोंनो मा हानायालाय हायो होनबाबो जोंहा लस जागोन ना बिदिनो आं बेखौ खमायखानासो होखादों खमाय औ खमायनोथ' हायो खिन्थु बेहाय सान्नो गोनां आंहाबो लस जागोन ना आंनि आंहा बाहाय साइट' लाबबो जानांगोन ना हाजार हागोन जागोन दे जागोन जागोन औ जागोन जागोन आदा जागोन जागोन औ होनबा दे